جی بالکل ہم ایسے انسان کو جانتے ہیں جو پینشن حاصل کرتا ہے یہ پینشن حاصل کرنا ہماری نظر سے تو بہت اچھی عمل ہے کیونکہ پینشن تبھی ملتا ہے جب ہم کچھ کچھ عرصہ یا کچھ کچھ سال اپنے کام کرتا ہے اپنی زندگی کا کچھ عرصہ اس کام میں گزارتے ہیں اور تب اس کے اس کے ذریعہ ہم حالانکہ ہم کو کام کرنے کے دوران ہماری تنخواہ ملتی ہی ہے لیکن جب تنخواہ مل رہی ہے اور ہماری ہماری عمر ہو چکی ہے ساٹھ سال یا اس سے زیادہ پھر ہم کو جو ملنا چاہیے جس سے ہماری زندگی گزر سکتی ہے جس سے ہمارے گھر کی زندگی جس سے ہماری گھر کی زندگی گزر سکتی ہے اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا اب وہ جو لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں جس جو اب کام نہیں کر سکتے اس کو کوئی تو سہارا چاہیے یہ ایک سہارا ہے جو پینشن کا یہ سہارا ہونا چاہیے اور پینشن کا سہارا جس سے کچھ ضروریات لوگوں کی پوری ہو جاتی ہے اور محتاج کسی کا نہیں ہونا پڑتا ہے اور لوگ اچھے سے زیون اپنی جندگی گزار سکتے ہیں بڑھاپے کی جندگی گزار سکتے ہیں اس لیے پینشن کا ہونا اچھی چیزیں ہیں اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ پینشن میں بہت سے لوگوں کو بہت ساری پریشانی آتی ہے لینے میں پینشن میں وہاں ادھیکاری لوگ بہت ساری رقم گھوس کے لیے مانگتے ہیں یہ سب نہیں ہونا چاہیے اور پینشن کو بڑھاوا دینا چاہیے